लिखदे बेल्ले अस जेह्ले कोई बी रचना लिखन लगने आं तां ओह्दे च बडे़ सारे जेह्डे़ ना ओह् इशू अस आक्खी सकने कि आई जंदे न जियां क्हानी गै लिखा नी अगर में क्हानी बिच लिखदे लिखदे स्हान्नूं सारें कोला पैह्लें ते ओह्दे तत्वें दे आधार उप्पर क्हानी पता होना चाहिदा कि क्हानी च किन्ने तत्व जेह्डे़ होंदे न सारें कोला पैह्लें ते में आक्खङ कि अगर में क्हानी लिखा दी आं ते में सारें कोला पैह्लें ओह्दे जेह्ड़ा ऐ कि कथानक जेह्डा कि ओह् सोचङ कि कथानक जेह्ड़ा कथानक बिच गै सारी जेह्ड़ी ऐ क्हानी ओह् आई जंदी ऐ और कथानक गै सिर्फ लेइयै निं चलना ऐ कथानक दे कन्नै ओह्दे बिच जेह्डे़ पात्र न

और उं'दी भाशा जेह्ड़ी ऐ की जे ओह् डुग्गर दे रौह्ने आह्ले न ते फिर ते उंदी भाशा जेह्ड़ी ऐ में डोगरी गै रक्खङ की जे में परिवेश डोगरा लैते दा ऐ जेह्डे़ मेरे पात्र जेह्डे़ न ओह् बी डोगरी भाशा गै बोलगङन जे में अपने पात्रें दी डोगरी भाशा कन्नै उ'नें गी उं'दा परिवेश जेह्ड़ा इक ऐ डोगरा नेईं दसदे होई में उ'नें गी अंग्रेजी भाशा जेह्ड़ी बलाह्ङ ओह् मेरी क्हानी दा जेह्ड़ा ऐ वेस ओह् नेईं बनग ऐ ऐह्दे कन्नै गै में जेह्ड़ा वातावरण ऐ ओह्दा बी में ध्यान रक्खने पौना ऐ कि में किस वातावरण च में क्हानी जेह्ड़ी ऐ कि ओह् लिखै दी आं क्हानी लिखदे लिखदे वातावरण जेह्ड़ा ऐ अगर मेरी क्हानी दा जेह्ड़ा कोई डाक्टर ऐ ते डाक्टर गी में ओह्दा पूरा जेह्ड़ा लबास जेह्ड़ा ऐ ओह् डाक्टरे आह्ला गै होग की जे ओह् जा दा ऐ ते में उसी एह् नेई आक्खङ कि ओह् दफ्तर जा दा ऐ मेरे जेह्ड़ा ओह् ऐ पात्र जेह्ड़ा कि ओह् इसलै जेह्ड़ा बी ओह्दा नां में रक्खे दा ऐ राम शाम जो बी नां रक्खे दा ऐ में ओह्दा कि ओह् मेरे जेह्ड़ा ओह् ऐ पात्र जेह्ड़ा कि ओह् दफ्तर जा दा ऐ दफ्तर नेईं ऐ ओह्दा ओह् केह् होई जाह्ग अस्पताल होई जाह्ग इ'यै नेह् निक्के निक्के जेह्ड़ियां गल्लां जेह्डियां ना ओह्दा ध्यान रक्खना जेह्ड़ा कि बड़ा जरुरी ऐ और जि'यां कि में क्हानी दे अग्गें में बधदी जन्नी आं उं'दे में जेह्डे़ संवाद न जेह्डे़ उं'दा बी ध्यान रक्खना ऐ संवाद जेह्डे़ न क्हानी दे संवाद च जेकर क्हानी दे संवाद निक्के निक्के निग्गर होङन उं'दी जेह्ड़ी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् शैल होग ते मेरा जेह्ड़ा क्हानी जेह्ड़ी मेरी ऐ ओह् शैल बनग ओह्दा इक ते विशे जेह्ड़ा तुसें ई में आखेआ में विशे दी गल्ल करनी आं विशे मी अज्ज दे समकलीन जेह्डे़ ओह् न विशे न उ'नें गी चुनना ऐ जे में ओह् आह्ले विशे चुननियां ते क्हानी मेरी जेह्ड़ी ऐ शैल बनग में सट्ठ साल पिच्छें आह्ला कोई विशे जेह्ड़ा ऐ कि ओह् नेईं चुनङ ऐ की कि ओह् मेरी क्हानी जेह्ड़ी ऐ कोई सुनने गी तयार नेईं होग कोई पढ़ने गी त्यार नेई होग नमीं पिढ़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् आह्ला जेह्ड़ा मेरा विशे ऐ ओह् निं पंसद करग ऐ अज्ज दे दौर गी मी ध्याना च रखदे होई उ'ऐ जेइयां चीजां जेह्ड़ियां मिगी दस्सनियां न ओह्दे कन्नै कन्नै गै में जि'यां गल्ल कीती ऐ कि भाशा दी भाशा मेरी जेह्ड़ी ऐ सरल भाशा होनी चाहिदी कुलिश्ट जेह्डे़ शब्द न उं'दे कोला मी केह् ऐ उंदे कोला मी जेह्ड़ा मी बचना ऐ में अगर कुलिश्ट शब्द जेह्डे़ न में ओह्दे च पान्नी आं ते मेरे जेह्डे़ क्हानी दे पाठक जेह्डे़ न ओह् घटी जाङन की घटी जाङन की जे जेकर में क्हानी जेह्ड़ी ऐ कि ओह्दे बिच संवाद में शैल रक्खे दा ऐ संवाद दे राहें में जेह्डे़ मेरे पात्र जेह्डे़ न ओह् गल्लबात जेह्ड़ी करा दे न ओह् ठीक करा दे न गल्ल बात ओह् कोई कलिश्ट भाशा दा प्रयोग नेईं करा दे ते मेरे कन्नै पाठक जेह्डे़ न मते जुड़ङन की जे मेरे कन्नै पाठक मते जुड़ने दा एह् कारण होग कि मेरी भाशा जेह्ड़ी ऐ लिखी दी भाशा जेह्ड़ी ऐ मेरे पाठक जेह्डे़ न ओह् समझी जाङन जरुरी नेईं ऐ कि में ऐसी भाशा दा इस्तेमाल करां कि मेरे जेह्डे़ पाठक जेह्डे़ न ओह् सिर्फ पढ़े लिखे दा गै जेह्ड़ा जैदा पढे लिखे दा जेह्ड़ा बर्ग ऐ ओह् उ'ऐ उसी पढ़ी सकै नेईं में क्हानी च ऐसी भाशा रक्खङ जेह्ड़ा कि हर इक जेह्ड़ा पढ़ने आह्ला जेह्ड़ा कि उसी समझी जा ते और एह्दे कन्नै कन्नै गै में क्हानी लिखने दा जेह्ड़ा मेरा मकसद मेरा जेह्ड़ा उद्देश्य जेह्ड़ा ऐ ओह् बी स्पश्ट होना चाहिदा कि मेरा जेह्ड़ा कि उद्देश्य केह् ऐ में की क्हानी लिखी ऐ एह् मेरी क्हानी जेह्ड़ी लोक की पढ़न की पढ़न एह्दा मतलब ऐ कि ओह् जेह्ड़ी क्हानी जेह्ड़ी ऐ मेरी ओह् जबलंत जेह्डे़ विशे जेह्ड़े न उ'नें गी चुनेआ जा जेह्डे़ अज्ज दे बर्निगं इशू न जेह्डे़ उं'दे राहें गल्ल करियै ते ओह् जेह्ड़ी लोकें तक्कर पजाया जा सिर्फ मकसद सिर्फ जेह्ड़ा क्हानी लिखना ते ओह् नेईं होना चाहिदा और क्हानी दे बिच जिसलै अस क्हानी जेह्ड़ी लिखने आं ते ओह्दे कन्नै जेहड़ा लेखक जेह्ड़ा ऐ में एह् बी चाह्ङ कि में जेह्ड़ी क्हानी लिखां मेरी क्हानी दे बिच जेह्डे़ न ओह्दे सुझाव बी दित्ते जान कि एह् जेह्ड़ा विशे जेह्ड़ा ऐ कि कुरुतियां जेह्ड़ियां न खत्म कि'यां होई सकदियां न ते में इंदे बिच इस चाल्ली अपनी जेह्ड़ी मेरी राइटिंग जेह्ड़ी ऐ मेरी जेह्ड़ी ओह् ऐ कला जेह्ड़ी ऐ लिखने दी ऐह्दे राहें गै में सब किश ओह्दे च जेह्ड़ा समझाना चाह्ङ